मुखे स्विज़रलैंड जी यात्रा करणु ॾाढी सुठी लॻंदी आहे छोजो हुतां जो वैदर ॾाढो सुठो आहे उते हर शै डिसण लाए आनंद थो अचे पियो जीअं हुते साफ़ सफ़ाई ॾाढी सुठियूं आहिनि उतां जूं बसिस ॾाढियूं उतां जी हर हिकु शइ ॾिसण ते आनंदित कंदी आहे ऐं उते थद बि ॾाढी आ त माण्हू वञी करे हुन जे थधि जो बि बर्फ़ बि आनंद वठी था सघे पियो तां हुते केतिरा ॾींहं बि रहंदा त तव्हांखे बोरिअत न लॻंदी ऐं तव्हांखे ॾाढो सभु आनंद ईंदो जीअं दिल्लीअ में वॾे कॾहिं थोरो गर्मी वग़ैरह लॻंदी आहे पर उते अहिड़ो कुझु बि न आहे उतां जी बसिस वग़ैरह सभु ॾिसण वारियूं आहिनि माण्हू बि ॾाढा सुठा आहिनि ऐं हुते वञी करे आनंद ई आनंद ईंदो आहे